आथिं आखाइ बायनायनि बेलायाव आं फंनैसो बुंनोसै आथिं बायोब्ला डक्ट'रजोंथ' ट्रिटमेन्टआ जानो नागिरा डक्ट'रफोरनि बाहायो बाहायनायालाय बाहायब्लाबो माने मोजां जानो नागिरा दा जोंनि अजानि बेलायाव अजाजोंबा अजा हमनानै जों मुलि गोथां देयो गास गासाय दंफां लाइफां रोदा रोदि अजानि होनानै माने सिरेन हेबनानै बायनायखौ खाथ'बो आरो बे खाथ'ब्ला बहुद समय नांगौ खमसेखम दुइ मास गाहाम लायो आरो बेखौ रुजुब फिननांगौब्ला लर सरबो खालामनो मोना मुलि गोथां देनानै खानानै रोजोबनायनि थाखाय खानानै हिस्रिजों हेबनानै खायो आरो खानानै बै सिङाव मुलि होबाय मुलि होनानै हिस्रि हेब्बाय खाथ'बनानै लाबाय बिदिनो सब्ताह एक सब्ताह गाहामजों खेवफिननानै आरो गोदान मुलि होफिनो आरो गोदान मुलि होनानै बिदिनो लोर सोर खालामनो मोना दलर थाबाय थानांगौ जाहाथे बेखौ जाहाथे लोर सोर खालामोबा जराफोर नारग्रोबोगोन नालाय बे हिसाबै दलद थाबाय थानांगौ खाय खामानिबो मावनो मोना थाबायलाबायनोबो मोना नङाबानो लर सर जाबाथाय आरो बे गाज्रि जाफिनगोन बे हिसाबैनो डक्ट'रनि सिकित्सायाथ' बुहुदआनो खालामो खालामब्लाबो खालामनायालाय खालामो खालामब्लाबो बारा थिग जानो नागिरा बे हिसाबैनो अजानिखौनो बांसिन बाहायो आरो अजानिबा हले जोंनि नैबे बायनायनि बेलायाव हामथारखायो आरो अजानिया बायनाय गावलाबदोंबाबो एसे एनै जहां जादोंबाबो जहांखौसो देख्रुबनानै जइन खालामफिनो आरो बे जइन खालाम मुलियानो खालामगोन आरो बे मुलिजोंनो जइन जायो हिस्रिजों मुलि गोथांखौ होबाय सिरिन होनानै अजा मोजां खबर लानानै मुलिखौ बाहायो आरो आथिं बायनायनि बेलायाव बेजोंनो माने बे आथिं बायनायनि समाव आथिं बायनाय बे गावनि अजाजोंनो मोजां जायो आरो ट्रिटमेन्टआ बे डक्ट'रफोरजोंथ' जाहोब्लाबो जानो नागिरा बे हिसाबैनो बांसिनानो अजाखौसो बाहायखायो आरो बे आथिं बायनायनि बेलायाव गावनो अजा नागिरो बेजों नङा बेजों बेजों नङा बेजों नागिरनानै हामो आरो होनब्ला बहुत टाइम लायो दुइ थिन मास गाहाम लायो बायनाया थाब जानो नागिरा आरो हिसाबैनो बेखौनो आं बुंनानै दोनथ'नाय जाबाय